हैलो में ऐक्चुली फोन करा दा इक जेह्ड़ी वेहकल ही कैब जेह्ड़ी ही ओह् में बुक्क करवाई ही ते मेरी ड्राईवर कन्नै गल्ल बी होई ही ते ओह् ड्राईवर आक्खा दा हा में अवा दा ऐं ते में उस जगा खड़ोते दां बी ऐं ते मिगी ड्राईवर ना मिला दा नां गड्डी सब्भा दी ऐ मिगी ते पलीज़ जरा तुस दस्सी सकदे ओ ओह्दी लोकेशन कुत्थें ऐ में इस बेल्लै इत्थें ग्रोसरी शॉप ऐ एह्दै कन्नै इत्थें शिव मन्गर ऐ इत्थें खड़ोते दा ऐं ते में फोन करा दा हा ते हून ड्राईवर दा फोन नी मिला दा ऐ ते में मिगी पता करी देओ में काफी देर दा वेट करा ना मेरी ओह्दे कन्नै जिसलै बुक्किंग करा दा हा ओह्दे कन्नै मिगी नंबर आया में नंबर पर कॉल बी कीता उन्न आक्खेआ कि में आ दा ऐं लेकिन मिगी काफी देर होई वेट करदे ते हुन में इस बास्ते तुसें गी कॉल करा नां कि दिक्खो कि क्यों नी एह् अजैं तक पुज्जेआ ऐ क्या ओह्दी लोकेशन दा तुस दस्सी सकदे ओ कुत्थें केह्ड़ी लोकेशन पर ऐ जां कुतै जाम च फसे दा ऐ तुस पलीज़ एह्दा पता करियै दस्सो मिगी और में इत्थें खड़ोते दा ऐं इत्थें ग्रोसरी शॉप ऐ शिव मन्दिर कोल ते मिगी ओह्दी अगज़ैक्ट लोकेशन फार्वड़ करी सकदे ओ तां नेंई तां ड्राईवर गी तुस आक्खो कि मिगी काल करी ओड़ै तां कि ओह् मिगी जल्दी जल्दी पिकअप करी लै में कीते जाना हा में लेट होआ दा ऐं